हमर जिलामे जेना जे छै हैण्ड पम्प के ही जादा प्रयोग होइ छै आओर एकरामे ई देखै लअ मिलै छै जे हैण्ड पम्पमे पानिके हमरासभके दिक्कत नहि छै हँ किछु जगह छै जतय कि लम्बा कतारके सामना करै लअ पड़ै छै आओर ओतय पानि लैमे बड़ा दिक्कत होइ छै तऽ अभी जे छै हमरासभके जे छै पानिके दिक्कत नहि यऽ पर किछु जगह एहन छै जतय पानिके काफी दिक्कत छै